भारत में कई प्रकार की नृत्य शैलियाँ हैं जैसे कथक कुचिपुड़ी कालबेलिया और हर देश की अपनी एक अलग नृत्य शैलियाँ हैं भारत को लेकर कहा जाए तो काफ़ी अच्छी अच्छी नृत्य शैलियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं जैसे ओड़िशा का हमारा कुचिपुड़ी हो गया और पंजाब का जो है भांगड़ा तो प्रसिद्ध नर्तक नर्तकियों के बारे में तो मुझे इतनी नहीं जानकारी है पर मैं कहना चाहूँगी कि नृत्य को लेकर हम लोग काफ़ी अच्छे हैं दूसरी देशों के मुकाबले